دہلی میں کھیل کے شعبہ میں بہت سارے چیلنجیز ہیں بہت سارے مسائل ہیں جیسے کہ کھیل کے شعبہ میں فنڈنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے حکومت کی جانب سے فنڈنگ ہو لوگوں کی جانب سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کھیلوں کے لیے جگہ لوگوں کے لوگوں کے پاس جگہوں کی تنگی ہوتی ہے جو کھیل کے شعبے ہیں جو کھیل کے دفاتر ہیں اس میں بھی بہت ساری کمیاں موجود ہوتی ہیں لوگوں کے پاس آج کے وقت میں بھی وہ چیز وہ ذرائع نہیں مل پاتی ہیں جس سے کھیل کے شو کھیل کا کھیل کا شعبہ ترقی کرے یا کھیل کے شعبے میں پذیرائی ہو اسی طریقے سے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کا بھی ایک بدعنوانی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں وہاں پر وہ لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں جن کے اندر قابلیت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے